नमस्ते सर जी सर वह मुझे थोड़ा ज्वेलरी का सामान लेना था जैसे कान का हो गया और हार वगैरह लेना था मंगलसूत्र तो इस समय कैसे चल रहा है सोना सर चालीस हज़ार सारी खरीदना चाहूँगी क्योंकि शादी पड़ा है गाँव में घर में शादी पड़ा है सर तो मैं देखिए थोड़ा सा भारी में लेना चाहती हूँ हार का रेट कितना आ जाएगा अगर मेरी बजट एक लाख का है तो सर आ जाएगा उसमें हाँ अच्छा अच्छा और मंगलसूत्र का रेट कितना पड़ जाएगा मंगलसूत्र का अच्छा अच्छा तो मुझे कान का भी लेना था सर मंगलसूत्र है हार है और यह जो हाथ की चूड़ी होती है वह भी लेनी है अंगूठी है अच्छा पाँच लाख कुछ कम करके सर जी हाँ हाँ सर ठीक है सर तो कार्ड भी मिलता है क्या सर आपके यहाँ कुछ अच्छा अच्छा अच्छा मान लीजिए कुछ पैसे मैं आपको दे करके और कुछ पैसा उधार लगा दूँ तो चलेगा सर नहीं सर संपर्क में है मतलब आपको मेरा नम्बर वगैरह ले लीजिएगा ठीक है सर आते हैं तो फ़िर देखते हैं क्या है हाँ हाथ यह था मंगलसूत्र और हाथ की दो चार चूड़ी चाहिए था कान का सेट चाहिए था

बेटे की शादी है लड़के की आ उनके लिए लेना है और अँगूठी भी लेना है जी सर नमस्ते ठीक है सर